हांवें बाजारांच्यान कॉटनचें बेडशीट हाडलें कितें सागूं चार दीस बरें वापरलें आनी मशीनात धुंवक घातल्यार पळोवंक गेल्यार सगळो आगळ गेलो अशें दिसलें की सोलाची कडी केल्ल्या बशेन व्हुलनाचे हाडले तेचे तर सगळे गुळेच गुळे जावपाक लागले व्हुलनाचे म्हूण बेडशीट शी साप्प बरें न्हय पॉलिस्टर हाडल्यार तेतून बाये कितली गर्मी जावपाक लागली गर्मेन अशें दिसलें की ऑवनान घातलेल्या भाशेन लायनींग कपडो हाडलो आनी तें उमळूंक गेल्यार झरझरीत इतलें पाड बेडशीट म्हूण सांगो तुका शी दाट बेडशीट घेतल्यार गर्मी म्हूण खंयची सांगपाची ना उकडी मारता सारकी आनी पातळ म्हूण बेडशीट घेतल्यार कुडकुडो खाता करपाचें तरी कितें असलीं बेडशीटां शी नाका रे बाबा एक रितीचें म्हूण बेडशीट गावना केन्नाय पळय